हाँ मैंने काफ़ी मंदिरो में पूजा पाठों में हिस्सा लिया है क्योंकि पूजा करने में मेरे भगवान के प्रति काफ़ी श्रद्धा है और पूजा करना मुझे काफ़ी पसंद है इसलिए मैं भगवान को ख़ुश रखता हूँ हमेशा और मैं भी खुश रेहता हूँ मेरी कक्षा में मैंने एक बार खाना पकाने का शामिल हुआ था उसमें तो स्कूल के द्वारा खाना बनाने का ऑर्डर आया था तो उसमें मैंने हिस्सा लिया तो वो खाना काफ़ी अच्छा बना और सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से खाया यह कक्षा हमें बाहरी दुनिया के भूख प्यास के बारे में बताई थी इस कक्षा के बारे में हम ने इस से सिखा कि बाहरी दुनिया कैसे अपना जीवनयापन करती है और कैसे भूख प्यास को मिटाती है और उसके दाम के बारे में सिखा खाना केतना मूल्य है